हेल' अह आं नै रिपर्टार आङो इसे नोंसिनि गामियाव मा मा फोर्बो जायो बेनि सोमोन्दै आं इसे मिथिनो लुबैदोंमोन बेखौ आं निउसनि माबायाव होनो नागिरदोंमोन बेखौ इसे आंनो खोन्था हरोबा गाहाम जायो आरो अह

बिनिफ्राय आरो मा जायो

बिनिफ्राय बाथौ मेलाखो माबे समाव फालिनाय जायो अह आदसा मागोनि अह बे नैथि मंगलबार फालिनायाव इसे गाजा गोमजा गिदिर फालिनाय जायो नामा अह बिनिफ्राय बेवहाय इसे बाहेरनिफ्राबो मानसि लाबोगोन नामा बिबुंथि लाखिनो थाखाय बोसोनफोर होनो थाखाय अह होमबाथ' इसे गेदेरानो जागोन न' फुजाया बेनिफ्राय गामिफोराव गासिबो जयैनो थागोन्ना आह बेवहाय इसे बैसो गोरायाल' थागोन्ना ना गथ' गथाय गासिबो थागोन आह नोंसिनिया होमबा बे बाथौ फुजाखौ रायजोयैनो फालियो बेखौ आङो निउसाव एसे नोंसिनि गामिनि जि फालिनाय बेखौ आं निउसाव होनो नागिरदों बेखायनो इसे जायफोर इसे गेदेर गेदेर मानसिफोर लाबोगोन बिथांमोनखौ इसे मोजां मोजां बिबुंथि लाखिनो हो बेखौ आं बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै निउसाव फोसावगोन आरो दे होमबा जाबाय दे